बिहारमे बढ़िआँ बढ़िआँ उद्योग छै पहिले से बहुत छै पहिले बहुत कम रहए रऽ चीनी मिल पहिले रहए लेकिन अभी बंद हो गेल छै बिहारमे उद्योगमे खेतीमे मक्का मकै होइत छै ने मकै के खेती एखनि बढ़िआँ होइ छै ओएह लेकिन ओएह छै समयके साथ बारिश नहि होइत छै ओहि लैके दिक्कत होइत छै समय मक्का हो जाइत छै ओकर बाद पथरी पत्थर पड़ै लगैत छै तऽ ओ मक्का आर हो जाइत छै गहुँम आर पकैके समय बारिश हो जाइत छै तब ओहो सब अथी हो जाइत छै बहुत बहुत गड़बड़ खराब हो जाइत छै लेकिन आब किछु सुधार छै बहुत आब पढ़ाइ लिखाइमे छै बड़ बढ़िआँ बढ़िआँ बढ़िआँ इसकुल छै कॉलेज छै अब इसकुल छै आब पहिले से बढ़िआँ शिक्षा हो रहलै हन हिन्दी इंग्लिश पहिले कम पढ़ाइ होइ रहलै लेकिन आब इंग्लिश हिन्दी मैथ ईसब ईसब बहुत छै जे पढ़ाइ बढ़ि रहलै धीरे धीरे पहिले सरकार रहए जे अप्पन खाली पैसे मारय रहय लेकिन अब बी जे पी के सरकारमे पढ़ाइ शिक्षा भी बेहतर होइ रहलै हन पढ़ाइ लिखाइ सब छै सही छै ओएहसँ आओर खेती बारी भी इहाँ पर हो रहलै हन बिहारमे जे मकै भेलै गहुँम भेलै रैचा होलै ईसब आब बगल मे छै रैचा अर खातिर मिल हो जाइ छै तब अप्पन लोग जेकरा गाय माल छै ओ रैचाके अथीमे ओकर तेलो हो जाइ छै खल्लियो होइ गेल खल्ली गाय के दय देलक आ तेल अपन घर मे खैलक जे बचल रैचा बेसी हो जाइत छै तऽ फेन बेचियो लै छै कमाइयो हो जाइत छै आ मिल छै बिहारमे बेगूसरायमे छै यहाँ तेलशोधक कारखाना छै रिफायंडरी छै रिफायंडरियोमे बहुत छै काम धाम मिलैत छै बहुत बहुत प पाँचो हजार लोग काम करै होयतै रिफायंडरीमे तनी प्रदूषण हुआँ छै ओएह खातिर ओहो पर काम होइ रहलै हन बिहार छै बाकी सब ठीके छै बिहारमे ओएह तनी मनी छै जे मौसम परिबर्तन होइ छै ओएह लऽ के तनी दिक्कत छै मौसम एक रङ्ग नहि रहय छै कभी धूप छै तऽ कभी बारिश होइ लगैत छै सुबह धूप रहल शाममे बारिश होइ लगल ओएह लऽ फसल किसान आर खातिर तनी दिक्कत हो जाइत छै बारिश टाइम पर हो कुटाइम हो जाइ छै ने तऽ ओ तनी किसानके दिक्कत हो जाइत छै ओएह खातिर छै जे टाइम पर बारिश हुए आरो फसल आर होइत छै बढ़िआँ उपज ओएह लऽ आओर बस इतने छै